حکومت سے ذراعت کے لیے بجلی کا نیا کنکشک حاصل کرنے کے لیے آپ کو مقامی بجلی سپلائر کمپنی سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہمارے زمینوں کا جائزہ لینے آئے گی اور کاغذات کی ساری جانچ پڑتال ہوگا پھر وہ ہمیں بجلی پرووائیڈ کرے گی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں کسانوں کو بجلی کی تنصیب اور بہت سی مسائل کا سامنا ہوتا ہے جیسے کہ پیداوار کو متاثر کرنے والی تنصیبوں کی بنا پر معطلی اور بجلی کی غیر موجودگی سے آمدنی کے نقصانات اور خرابات واقع ہو سکتے ہیں